हैलो मैम नमस्ते मैम में प्रिया देवी बोल्ला नी सैकेंड सेमेस्टर दी मैम जी मेरे घर कुछ प्रॉब्लम चला दी ते तुस मेरी फीस देई सकने मेरी इन्नी हारी मदद करी ओड़ो मेरे घर ना बड़ी एमरजेंसी प्रॉब्ल्म होई गेदी ते तुस मेरी हेल्प इन्ना हारी मदद करी ओड़ो थैंक यू धन्यबाद मैडम जी